डांस म्हटल्यार फक्त डांस न्हू तर ती एका मनशाची कला दाखोवन दिता डांस म्हटल्यार आमच्या ग्रामीण संस्कृतीचो एक म्हत्वाचो भाग आसा आमचे लोक ते खूब तरेन सादर करतात जशे की देवळाच्या उत्सवान आनी आतां तर लग्नाक बी डांस करप हे एकदम कॉमन जाल्लेला आसा लोक एकठांय येवन पारंपारीक नाच करतात जशे की फुगडी धालो आनी गो गोंयाचो मांडो हें नाच फक्त मनोरंजना खातीर करन ना तर सगळे लोक एकठांय येवन जे जाय आनी सामाजीक संबंद जे आसत ते घट्ट उरूवंक जाय म्हणान करतात आतां गणेश चतुर्थी आसतली तेवा सुद्दा घरांतली बायलां एकठांय येवन उमेदीन फुगडी घालतात तोय आमच्या गांवांतलो एक प्रकारचो नाचत आसा डांस म्हटल्यार फक्त एक कला प्रकार नाचता तर तो लोकांक खूब खुशी दिता आनी तेंचो टेंन्शन कमी करता म्हाकाय खूब नाचपाक आवडटा आमी आमच्या वाड्या वयल्या बायलां वांगडा फुगडी बीन घालपाक वयत एक्या वय नाच आमकां आमच्या पुर्वजांची कल्पीत कथा आमची परंपरा आनी आमची भावनीकता जी आसा ती दुसऱ्यां कडेन पावयता तर आतां एग्जाम्पल घेतला जाल्यार शिगमो ह्यो शिगमो म्हणजे पयलींच्यानत आमच्या हितून पयलींच्या परंपरासून चलत येल्लो आसा शिगम्याक लोक रंगी बिरंगी कपडे घालून ढोल तशाच्या सुरान जे नाचतात ते बगपाक एकदम असा खूब बरं दिसत आनी आमचे फोक नाच म्हणजे फुगडी जागर धालो परत तरंगां म्हळ्यार आतां पेडणे पुनाव जाता तरंगां येतात ती तरंगां घेवनय नाचतात आनी मांडो हे सगळें लोकप्रिय आसात धाल्याक बायलां एकठांय येवन रातची नाचतात मजा घेतात ती एक परंपरा आसा ती परंपरा सगळें आमच्या कडेन पावंक जाय म्हणन तें नाच सगळें चलत येल्लें आसा आनी डांस खातीर आमच्या गोव्याची संस्कृती जिवीत रावता आनी आमच्या फुडल्या पिड्यां कडेन पावता